ہاں مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے تو اس لئے میں نے میں نے ایک بار سوچا تھا کہ اگر میں کھانا بنانے کو ہی ایک پیشہ بنا لوں تو اس سے مجھے زیادہ ہی ہیلپ ہو جائے گی فائنانشیلی ہیلپ ہو جائے گی پرنتو اور تو میں نے سوچا تو میں نے اس کو ایک بار ٹرائی کرنے کی کوشش کی تو میں نے سب سے پہلے کیک بنانا اور میں نے اس کو کیک بنایا تو اس کو دیکھ کر میرے گھر والوں کا ری ایکشن بہت ہی اچھا تھا بہت ہی پازیٹیو تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب میرے گھر والوں کو ہی اتنا پسند آ رہا ہے تو میں کیوں نہیں اسے اپنا پیشہ بناؤں تو اس طرح سے میں نے کیک کو ہی کیک بنانا ہی اپنا پیشہ بنا لیا اور اس کو میں کیک بناتی ہوں دوسروں کو لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہوں اور اس طرح سے یہ میرا ایک پیشہ بن گیا ہے اور میرے گھر والے بھی اس سے بہت زیادہ ہی مطمئن ہو گئے ہیں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور میں آگے بھی ان شاء اللہ اسی طرح محنت کرتی رہوں گی اور اسی کو اپنا پیشہ بنا کر بہت ہی اونچا مقام حاصل کروں گی اور اپنے گھر والوں کو بھی فخرمحسوس کر